میں نے آن لائن ایک گیزر خریدا تھا جو بہت بیکار ہے پانی بہت دیر سے گرم کرتا ہے اور اس میں بجلی بھی بہت زیادہ کھپتی ہے اس میں کرنٹ بھی آ جاتا ہے اور لیکیج بھی ہوتی ہے میں نے ریپیئر والے سے دکھایا تو اس کی ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی میں گیزر لے کر کے بہت پچھتا رہی ہوں